मां रोज़ सुबुह जो लॻिभॻ साढी सते खां अठे विच में उथी वेंदो आहियां उथी करे जीअं पंहिंजो ब्रश वग़ैरह कयां चांहिं वांहिं पीयां थोरो टी वी ॾिसां उन खां पोइ पंहिंजे कम ते वञण लाएइ मां तयारु थींदो आहियां तयारियुनि में बि हीअं अहे तेसि तक ही मुंहिंजी जेकी ज़ाल आजे हुअ मुंंहिंजे लाइ रोटी जो दॿो ठाईंदी आहे कमु ते वञण लाइ हितां खांं वञी पोइ मां जीअं पंहिंजे मां बॉम्बे वेंदो आहियां कम ते त उते सभिनी खां पहले मां उल्हासनगर स्टेशन ते वेंदो आहियां ताकि मां पंहिंजी ट्रेन पकड़ा ट्रेन में जीअं हाणे बॉम्बे में जेकी लॉकल ट्रेनियूं इन हिकु खां पोइ हिक अचनि त मां उते बीह रहंदो आहियां जिते मूंखे सभिनि खां पहले आसान जॻहि मिले त मां घुसी वञा जोकि हुते जीअं की चंङी भीड़ हूंदी आहे जीअं की मां घुसी वञा पोइ लॻिभॻ वींह मिंट ट्रेन में इंतज़ार करण खां पोइ मुंहिंजो स्टॉप ईंदो आहे मां खे पोइ थाने लहुणो पवंदो आहे पोइ मां थाने में लही करे हिक ॿी जेकी गाॾी आहे उहा वरी मटंदो आहियां ताकि मां जिते कमु कयां मां हुते पहुचां जीअं पहुची करे लॻिभॻ ॾह साढी ॾेह वॻे मां पंहिंजो कमु शुरू कंदो आयां कमु शुरू करण खां पोइ लॻिभॻ जेसि तक मुंहिजे मंझंदि जो रोटीअ जो टाइम थिए मां पंहिंजो कमु कयां या जेको मुंहिंजा हुते कमु करण वारा माण्हू जेका मूंखा कमु कराईंदा आहिनि हुननि खे पंहिंजियूं रिपोर्टियूं ॾियां या हुअ मूंखां कुझु कमु कराइनि पोइ जीअं मंझंदि जो हुजे मंझंदि जो बि असां खे लॻिभॻ अधु खां हिक कलाक जे विच में जेको असां खे खाइण पीअण जो टाइम या जेको फ़्री टाइम आहे उहो सॼो ॾियण खां पोइ असां जीअं वापसि अचूं शाम जो जीअं वापसि अचूं वापसि उतां ई स्टेशन खां पोइ असां ट्रेन पकड़े अचां उन खां पोइ जेको शाम जो मूंखे टाइम मिलंदो आहे उहो मां पंहिंजे परिवार सां बिताईंदो आहियां केॾी महिल असां खे ॿाहिर वञणो हुजे मूंखे मुंहिंजी ज़ाल खे अ किथे या शॉपिंग करणी हुजे घुमां बाज़ारु मां कुझु वठणो हुजे या केॾी कुछ प्रोग्राम ठयसि इहो रोज़ जो अलॻि जंहिं जे इतवार ॾींहुं इतवार ॾींहं जहिं ॾीहुं मुंहिजी छुटी हुजे तहिं ॾींहुं असां सोचींदा आहियूं की हर बार असां कुछ अलॻि कयूं या किथे घुमण वञूं कॾी कहिड़े मंदरु हली वयासीं कॾी कहिड़े मिट माइट ॾे हली वयासीं त तांकि असां जेको छहनि ॾींहनि जी जेका असां जी थकावट आहे असां हिक ॾींहुं में सॼो घूमी घूमी पूरो